आंथ' दा गारि सालायनाय गारि सालायनायजों लोगोसे बिदिनो माबाफोर एसे एनै बिजनेस खालामलाबायो आरो बिजनेसफोर बिदिनो गयफोर गयफोर गय फिथाइफोरखौ बिदिनो गायनानै माबानानैसो फिथाइ मोननानै फाननाय जायो आरो गारि सालायनायजों लोगोसे बिदिनो बायदिसिना आबादफोर मावो आङो आमफाय फानो दाउ अमाफोरबो फियो आं गारि सालायनायजों लोगोसे बिदिनो बायदिसिना मावनाय जायो आरो आं गारिबो सालायो ओरैहाय बायदिसिना फानलु फानलाबो फानो आं मोननैखौबो आं दा मावनानै दं आरो गय बिदिनो फाथै खुमब्रा जोगोनार फिथाइ सामथाइफोर फानो फाननाय जायो आरो